ओइ नोंनिया बेमारा माबादि

होमबालाय खोथाबानो जाबाय नोंनि बेमारा मा मा मा बेमार माबादि उखुब बुखुबा दाखालि लोमजानायफोरा माबादि जादो अह दे

मुलिफोरखौ थिगैनो जा नोङो अह आरो मुलि जानो गारबाथाय नोंनि बेमारा आरो दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो बारा जालांगोन ओंखाम फोरखो जानो गारनाङा एसे एसे जा बोलो होनानै ओंखाम जायाबालाय बोरै हामगोन देहायालाय ओंखामजोंसो मानसिया जियायनानै थायोना अह ओमफ्राय नै आइ जौफोरखौ लोंनायखौ एसे कन्ट्रल खालामनानै ला बया जायो देहाया नारभास जालाङो बेखायथ' इदिनो जा जानोसो नांगौ जायाबा मानसिया देहाया थांना थानो हायाना मु मुलिजों ओंखामजोंखो गोजोन्नाय फैयो देहाफ्रा बिदि जानो नांगौ गारनाङा नोङो टाइम टाइम जा मुलिफोरखो सिं सानायफोरा हामदोंना हामाखै सिं सानायनि मुलिफोर लादोंना लायाखै नोङो सिं सानायनि मुलिखौबो आं माबाना होगोन दे रायलायनानै अह मोजाङैल' नोङो थिगैल' थाबानो जाबाय मुलिफोरा टाइम टाइम थिगै जा दे होमबा आइ दोननोसै दे अह